ہاں ہلو جی جی جی کہیے اوہ کب سے ہو رہا آپ کو اور چار پانچ دن سے ہو رہا ہے دھوپ میں کھجلی جیسا نچلی جیسا ہوتا ہے وہ دوا سب نہیں کھا رہے آپ دوا بھی کھا رہیں آپ اوہ جی اوہ تو زیادہ دقت نہیں ہے نا ہاں ہاں تو وہ اس میں میڈیسین آتا ہے پھر آپ اگر آئیے گا تو میڈیکل سے دے دیا جائے گا آپ کو میڈیسین پریشانی اس طرح کا ہوتا ہے کبھی کبھی پانی کی کمی سے بھی ہو جاتی ہے کھجلاہٹ کا ہونا تو اس ہوں ہوں جی ویسے اگر زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہے تب میڈیسین آتا ہے اس کا دوا آتی ہے تو آپ میڈیکل پہ آئیے گا تو دوا بتا دیا جائے گا دوا دے دی جائے گی آپ کو

زیادہ گھبرانے والی بات زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ میڈیکل پر آئیے گا اس کے بعد آپ کو میڈیسین دے دی جائے گی نہیں کوئی پریشانی زیادہ یہ سب کچھ دو چار پانچ دن سے ہیے ہے تو یہ دقت والی بات تھوڑی اس میں آپ دو چار دن پرہیز بھی کیجیے گا کھان پدار کھانا یا اس طرح سے آپ ہرا سبزی تیل مساحلہ کا یوز کم کیجیے گا اس پریشانی ویسے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہے اس سے بھی اگر دقت ہو رہی ہے پھر آپ میڈیسین کا سہارا لے سکتے ہیں

ہاں

ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میڈیکل پہ آئیے گا اس کے بعد میڈیسین لے لیجیے ٹھیک ہے رکھتے ہیں